एह्दै बिच्च असेंगी पंज नंबर पुच्छे गेदे न जेह्ड़े मतलब कि दस ते दस लक्ख बिच्च मतलब औंदे न ते ओह्दै बिच्च मतलब जि'यां इक सौ दस होई गेआ पंज सौ चार होई गेआ ते दो लक्ख होई गेआ ढाई लक्ख होई गेआ ते तिन्न सौ चाली होई ते अट्ठ लक्ख होई गेआ